पानी दी गल्ल करचै ते एह्दे बिना जीवन साढ़ा जेह्का अधूरा ऐ लाइफ जेह्की इस धरती उप्पर जेह्डी ओह् पाासीबल नेईं ऐ अस बीते दिन जि'यां दिखचै के साढ़ै पानी दी जेह्ड़ी कमी कुतै ना कुतै पूरे भारत च दिखदे रौह्न्ने ऐं जे में अपनी गल्ल करां ते में उधमपुर डिस्टिक च रौह्न्नी आं जिस्सी बैल्लियै दा शैह्र बी आखदे न उधमपुर सिटी गी कि केह् इत्थै बौल्लियां बड़ियां जैदा न होर आखदे भाई इं'दा पानी बड़ा सोआदला ते सोह्ना मिट्ठा ऐ पानी

चप्पे चप्पे उप्पर जेह्की उस्सी कोरज लब्भी जंदी ही कोरज अंडरग्राउंड वाटर जेहका ओह् इस उप्पर जेह्ड़ा आपे आई जंदा हा जिस्सी कोरज आखदे न

अज्ज दे टाइम दी ते कलाइमेट चेंज कन्नै पानी दी कुतै ना कुतै शार्टेज अवा करदी ऐ कि अस लोक पानी दी बी जेह्ड़ी क्वालिटी ऐ उस्सी खराब करा करने आं हाई टम्प्रेचर होने दी ब'जा कन्नै डैजिटीफिकेशन होआ करदी ऐ होर इंडिया च जिन्ना बी कृषि अस करने खेती बाड़ी करने ओह् मैक्सीमम जेह्की ऐ ओह् साढ़ी बारिश उप्पर गै निर्भर करदी ऐ अगर साढ़ा कलाइमेट जेह्ड़ा ओह् बदलदा रौह्ग बारिश जेह्ड़ी ऐ ओह्दे च बी बदलाब पौंदा रौह्ना ऐ सुक्खा पौग ते साढ़ी जेह्डी प्रोडक्शन जेह्ड़ी ऐ अच्छी शैल नेईं होनी ऐ ते साढ़े इंडिया च मैक्सीमम जेह्के अस ऐग्रीकलचर करने आं ओह् अस अपने कंज्यूम करने आस्तै करने आं

साढ़े जेह्के फार्मर न उ'नें गी बड़ी दिक्कत अवा करदी ऐ ते अगर पंजाब आह्ली साइड जाचै ते कुतै मैक्सीमम कृषि गै करदे न ते जिसलै बरखा नेईं होंदी ऐ ते उं'दा प्रोडक्शन नेईं होंदी उ'नें बचारें गी बड़ा नुक्सान होई जंदा ते केईं बचारे सुसाइड बी करी लैंदे न

तलाएं च जेह्डा पानी हा ओह् किट्ठा होई जंदा ते उ'नें गी कदैं डंगर पिया दे ते ओह्दे च कदैं अस अपने खुंबे मतलब खेतर गी ओह् पानी लांदे हे फिर अस केह् करदे हे अपने घरै उप्पर कोई छत उप्पर कोई पाइप लाइयै उस्सी पानी गी इकट्ठा करी छोड़दे हे ते बड्डे बड्डे अजकल्ल अस बड्डे टैंकरे च जां टैंकियैं च उस पानी स्टोर करी सकने आं तां कि आनी जरूरत पौने उप्पर उस पानी गी यूज करी सकचै पीने आस्तै ते नेईं पर हां अपने जेह्ड़े घर दे कम्म ना जां अपनी खेती बाड़ी गी उस पानी गी यूज करी सकने आं ते असें जैदा कोला जैदा पौधे लगाना चाहिदे तां कि साढ़ा पर्यावरण जेह्ड़ा ओह् थोह्डा हरियाला र'वे ओह्दी ब'जा कन्नै केह् होग साढ़ा जेह्ड़ा ऐटमास्फेयर ऐ ओह् बी बड़ा अच्छा होना ऐ ते बरखा बी जेह्ड़ी ओह् टैमे उप्पर होनी ऐ ते असें गंद घट्ट पाना ऐ अपने आले दुआले गी साफ सुधरा रक्खना तां कि साढ़ा पानी जेह्का ऐ ओह् बी साफ सुधरा र'वै ओह्दे कन्नै बड़ी सारी बमारी गी घाटा होई जाना होर साढ़ी जेह्की सोआइल ऐ ओह्दी क्वालिटी बी अच्छी रौह्नी ते असें जैदा कोला जैदा अपने पर्यावरण गी बचाना ऐ तां कि साढ़ी जेह्ड़ी लाइफ ऐ ओह् बड़ी अच्छी इस धरती उप्पर जेह्डी ओह् चलदी र'वै